ते जेह्दे ताहीं मिगी मेरी राईटिंग स्किल बड़ी जैदा चाहिदी ऐ ते में ताहियें दिक्खदा कि जिस जेह्ड़ी बी चीज मिगी लब्भै में ओह्दे पर लिखने दी कोशश करदा हां में केईं चीजां लिखी दियां न में ऐस्से लिखदा आं पोयम लैट्टरस बगैरा बौह्त कुछ

ते ओह् मेरे घर जरूरी आंदे ऐ इक बारी मेरे कोला पुच्छने ताहीं जां मेरे कोला दा लखवाने ताहीं ते में कदैं कुसै गी नां निं करना होन्ना ते नां कुसै कोला दा चार्ज लैन्ना क्योंकि मिगी एह् चीज करने दा मजा आंदा ते में चाह्न्ना ऐं कि कि कोई ना कोई मेरे ग्यान दा फैदा चुक्कन आंदा गैे र'वै ते क्योंकि ग्यान जिन्ना खर्चै उन्ना बधदा ऐ मिगी बड़े टीचरस सनांदे हे ते ओह्दी बजह कन्नै में इन्ना होई चुके दा ऐं एक चीज च कि में कुसै गी कक्ख ना कक्ख लिखियै दिन्ना गै आं